आजकल सबसँ ज्यादा स्मार्टफोनसँ फेसबुक व्हाट्सएप आओर इन्स्टाग्राम सबसँ ज्यादा उपयोग हो रहल हइ आओर एकरासँ यही फायदा हइ कि कहीँ भी फोटो भेजेके हइ तऽ तुरन्त भेजा जा हइ आओर लेट ना लागऽ हइ कहीँ भी कोइ भी सामान कोइ भी फोटो या कोइ भी कागज पत्तर घरमे छुटि जा हइ तऽ ओकरा भेज देहि तुरन्त घरसँ अगर कहीँ जाइ कहीँसे फोटो भी भेजेके हइ तऽ ओ तुरन्त चल आबऽ हइ आओर एकरासँ नुकसान यही हइ गलत गलत भी कोइ भी इन्स्टाग्रामपर गलत फोटो या कोइ भी गलत चीज ना डालेके हइ